पयलीं आमकां स्कुलान ड्रॉइंग क्लासीस आसताले सो तेन्ना आमकां आमची आमची ती कला मातशी वाडोवपाक बिल्ड करपा खातीर स्किल्स एनहान्स करपा खातीर आमकां वर्कशॉप थेल्लो सो तितून एकटो नामनेचो आर्टिस्ट आयल्लो सो तेणी आमकां सांगलेले की ब्लेंड करता आसतना ब्रशाचो असो वापर करप आसता किंवां ड्रॉइंग जर तुमकां फिनिशींग बरी जाय जाल्यार पयलू बेज बरो मारप आसता म्हणजे बेज पयलो आमी धवो घेवप आसता आनी तो बरो मारप आसता मागीर तेणी सांगलेले की पेंटिंग्स कसले टायपाचे आसता ड्रॉइंग्स कसले टायपाचे आसता तितून करियर किंवां मुखार कसली कामां करपाक शकतात आमी म्हणजे ड्रॉइंग एज अ प्रोफेशन आमकां कशें निवडपाक शकतात फायदे तें सगळे जाणें आमकां तितून सांगलेलें